जैसे यूट्यूब पे दिखाई देता है कोई फिलम बनाता है कोई उ फिलम बनाता है और फिर कोई सूटिंग करते रहते हैं कई प्लेटफारम पे भी सूटिंग करते हैं ओ भी दिखाई देता है कोई सिलाई भी करता रहता है और कोई कपड़ा बेचता है कोई आगे बढ़के दूसरा मोटर वोटर गाड़ी वाड़ी बनाता है वो दिखाई देता है प्लेटफारम पे गाना वाना बनाते हैं और बगीचे वगीचे में जाके ओ भी गाना वाना पे सूटिंग करते हैं आजकाल के लड़की लड़का अपने ऐसे भी रिकार्डिंग भी कर लेते हैं देखते हैं हर एक चीज़ मतलब अच्छा लगता है देखने में सूटिंग करते हैं तो भी अच्छा लगता है